हैलो सर मैं पंकज कुमार चौरसिया बोल रहा हूँ मुझे मैंने आपकी पिछले कुछ दिन पहले बुकिंग करी थी और उस बुकिंग में मुझे मतलब आपकी टाइमिंग वग़ैरह वह यात्रा और आपके जो ड्राइवर वग़ैरह था उसका व्यवहार वग़ैरह मुझे सब बहुत अच्छा पसंद आया था पछली बार मैं आपके द्वारा मतलब सवारी जो बुकिंग करी थी मैं भोपाल गया था और इस बार मुझे मड़ई रेस्टोरेंट है पास मैं ही उसकी मुझे बुकिंग करना चाहता हूँ तो आपके द्वारा मुझे उसका रेंट जो बाता दीजिए मतलब कितना लगेगा आप बोल रहे हैं पाँच हज़ार हम चार व्यक्ति जाएंगे तो उसके द्वारा मुझे बता दीजिए कि किस कितना रेंट लगेगा आप जो पाँच हज़ार रुपये बोल रहे हैं वह मुझे सूटेबल नहीं है आप तीन हज़ार रुपये हो तो मुझे बता दीजिए क्योंकि आपके द्वारा सर्विस अच्छी दी जाती है ठीक है चार हज़ार रुपये में बड़ई रेस्टोरेंट का काम हो जाएगा लेकिन आपके द्वारा जो टाइमिंग बु है बता दीजिए कितने टाइमिंग में आप पहुँचा देंगे उसको एक डेढ़ घंटे में ठीक है भाई साहब चार पाँच हैं चार पाँच लोग हैं आपकी मतलब व्यवस्था वग़ैरह सब बढ़िया है तो आप चार हज़ार रुपये में उसका बुक कर देना जी